गाँव सुपौल जिला गाँव बलहा भेल आइके समयमे गाड़ीसभके प्रबन्ध दूर जाइमे ओतेक तकलीफ नहि होयत छै पहिलेके समयमे दूर जाइमे बहुत तकलीफ होइत रहय पहिले जाइमे बैलगाड़ी होयत रहय ओ भी मिलैत रहय कम सम ककरो ओतय ककरो पैसा नहि होय त रहै जे लाय जेतियै आबके समयमे गाड़ी बस भै गेल छै बाइक भै गेल छै सायकल भै गेल छै कार भै गेल छै तरह तरहके एहन छै गाड़ी भै गेल छै आइ काल्हि बैटरी रिक्सो आबि गेल छै जे आसान भै गेल छै ओहिके किराया कम लागैत छै दस बीस टकामे हमसभ पहुँच जैत छियै जतय जाय छियै दूर आब ओतेक चलयके साहस नहि रहलै आब दूर जे कहतय पैदल चलि जो दूर तऽ ओतेक जाइके केओ सोचबो नहि करतय कहतय हमरा गाड़ी दे तबे जेबो पहिले जमानामे तऽ लोक पैदलो चलि जाइत रहय आबके समयमे पैदल जायमे लोक सोचय छै एहि खातिर किआकि हम एतय दूर कथी लऽ जायब आब तऽ बाइकस भै गेल छै तऽ लोग बाइकेसँ जाइत छै सभ घर घर बाइक भै गेल छै एहि खातिर अपन अपन बाइकसँ जाइत छै केओ केओ अपन बसोसँ जाइत छै ओ अपन जकरा सायकल छै सायकिलसँ जाइत छै केओ अपन बससँ जाइत छै कारबला जकरा लग कार छै पैसाबला छै तऽ कारसँ जाइत छै आब ओतय तरहके दिक्कत नहि छै सरकार एहन तरहके जे सभके घरमे गाड़ी परिवहनसभ छै आर अतिरिक्त सुपौल जिलामे ट्रेनसभ छै दूर जायमे कोनो तकलीफ नहि छै पहिले एग्जामो दयमे दिक्कत होइत रहय पैदल बहुत दूर जाय पड़ैत रहय पहिले जमानामे जे शादीसभ होयत तऽ जाइमे सोचैत रहय ओतय रहयके लिए पाँच छओ दिन ओतय रहैत रहय आइके समयमे गाड़ी भै गेल छै जाइमे दूर जाइमे कोनो तकलीफ नहि होयत छै एहि खातिर हमसभ एहिसभसँ बहुत खुश छी सरकार हमसभकऽ बढ़िआँ चीज योजना देल छै आइके समय